हय हांवें अशीं पुस्तकां वाचलात जीं वाचल्या उपरांत म्हाका रडपाक आयलें आतां तीं पुस्तकां म्हणटल्यार जीं एकादो मनीस दुसऱ्या मनशाचेर जो अत्याचार करता त्या सारकीं पुस्तकां वाचून म्हाका रडपाक आयलें तातूंत इतलें निर्दय कृत्य दाखयल्लें आसा की एखादो मनीस खंयच्याय पातळीचेर वचपाक शकता दुसऱ्या कडच्यान पयशे किंवा एखादो मनशाचो खून करप हें ताका संवय सारके जाल्ले आसा आनी हें वाचतकीर खुबूच रडपाक येता